मुझको मैं मेरा मनपसंद मौसम बारिश है बारिश में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर अनुभव मिलता है एक तो न तो गर्मी होती न सर्दी होती और घूमने के लिए भी खूब समय मिल जाता है सावन आता है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है घर में झूला भी डल जाता है झूला झूलते हैं गाना गाते हैं और चार लोग मिल कर हम लोग मिल जुल के गाना भी खूब अच्छा गाते हैं तो बहुत अच्छे से टाइ समय निकल जाता है और बाहर जाने के लिए भी अच्छा मौसम रहता है कहीं भी जा सकते हैं घूम सकते हैं और खाने पीने का भी बहुत अच्छा अनुभव होता है पकोड़े हैं पकोड़ी है चाय है यह सब से भी बड़ा शांत शानदार मौसम लगता है इसीलिए बारिश का मौसम सबसे बढ़िया मौसम है इसका अनुभव तो अतुलनीय है